प्रणाम सर सर हम ठीक हैं क्या स्कूल से बात हो रही है प्रिंसिपल सर से जी जी तो सर हमें टी सी निकलवाना है क्या निकल जाएगा रितु जायसवाल सर इंटर पास हैं जी जी तो हमें फिर भी लेना है बहुत जरूरी है टी सी का सर मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है गुजरात तो मुझे वहाँ जाना है तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या हमें टी सी मिल जाएगा हम यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएँगे ठीक है सर लेकिन हम मुझे नए स्कूल में एडमिशन लेना है तो हम कैसे लेंगे टी सी मुझे तो चहिए हो जी सर जी जी सर बट हम वहाँ पे हमें एडमिशन लेना बहुत जरूरी है तो अगर हम यहाँ पे टी सी नहीं मिलेगा तो हम वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएँगे और वहाँ हम इस स्कूल में टी सी मांग रहे हैं

जी जी ठीक है सर तो कितने कितने दिन लगेंगे जी सर जल्दी से जल्दी हमें चाहिए तो जल्दी करिए आप की हमें टी सी मिल जाए और हम आकर ले जाएँ

हमें नाम लिखाना है और टी सी जरूरी है सर ठीक है सर ठीक है ठीक है सर हम कल आपसे आकर मिल लेंगे ठीक है नमस्कार सर